आजकल बच्चे खेलने के लिए तो अनेक प्रकार के गेम खेलते हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो गेम है बच्चों को जो आकर्षित कर रहा है वह है क्रिकेट क्रिकेट के प्रति बच्चे बहुत ही जागरूक हैं क्रिकेट बच्चों को बहुत हीं पसंद है एवम जो बच्चे हैं वो जो टेलीविजनों पर जो क्रिकेट देखते हैं उनके घरवाले जो क्रिकेट देखते हैं उससे क्या है उनकी रुचि बढ़ती जा रही है रुचि बढ़ने से उनके जो माइंड में सिस्टम की तरह कुछ चीज़ बैठ जाती है कि नहीं मुझे अब क्रिकेट ही खेलना है तो बच्चे आजकल क्रिकेट के ज़्यादा शौकीन हैं सोचते हैं कि यार मैं आई पी एल खेलूँ और एक देश का नाम करूँ मेरे गाँव का नाम करूँ मेरे माँ बाप का नाम करूँ कुल मिला कर मेरे देश मे सबसे ज़्यादा बच्चे जो ध्यान दे रहें हैं वो हैं क्रिकेट क्रिकेट के बाद अपन का जो गेम है वह है सॉफ्टवॉल सॉफ्टवॉल की बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे गाँव में खासकर के मैं मेरे गाँव की बोल रहा हूँ मेरे गाँव में बहुत ही अच्छा क्रिकेट के बाद जो दूसरे नम्बर पर आता है वह सॉफ्टवॉल है सॉफ्टवॉल में लोग अच्छी तैयारी करते हैं प्रैक्टिस करते हैं बच्चे हीं बच्चे नहीं हमारे यहाँ लगभग पैंतिस साल तक के लोग सॉफ्टवॉल एवम क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट के प्रति ज़्यादा रुचि रखते है हमारे यहाँ के बच्चे